बाहर से हम आते हैं पहले हाथ मुँह धुलते हैं कपड़ा चेंज करते हैं तब हाथ मुँह धुलते हैं फिर उसके बाद में सैनिटाइज़र से हाथ धुलते हैं फिर बाहर जाते हैं किसी को कोरोना होता है तो चार कदम दूरी रहते हैं और दूसरी बात फिर खा खाना खा कर हाथ धुलते हैं सबको सैनिटाइज़र दिलते देते हैं धो धा के मुँह दूर होके बात करते हैं किसी का मुँहे का भाप किसी के पास ना जाए और दूसरी बात बिमारी लग जाती है सबको कोरोना से और फिर उसके बाद कोरोना फैलता है चारों चारों घर में इसलिए बिमारी होती है सबके घर में और और खान और क्या कहें हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवा लेते हैं कोरोना ना हो फैला ना जाए रोग ना फैले हम ये सबसे दूर रहना चाहते हैं कि कोरोना ना फैले दूसरी बार मेरे घर में मक्खी ना रहे सफाई रहना चाहिए मेरे बच्चे दो हैं कि दूर बनाए रहें बच्चों से इसीलिए और कोई बात नहीं है कि इलाज़ हम परेशान हो जाते हैं कि रोग होता है तो बच्चे को हम सोचते हैं बच्चे बहुत सावधानी से रहें बीमार ना हों सर्दी ना हो और बीमार ना हो ठंड से बचाऍं ना गरम कपड़ा पहनाएँ और दवा इलाज़ कराते हैं तो बच्चे मेरे ठीक रहते हैं इसीलिए कोरोना ना फैले इसीलिए और फिर सर्दी सर्दी से बचाव है कि मैं दवा जब तक खाते हैं तभी तक असर कम रहता है फिर उसके बाद नहीं रहता है फिर जब गर्मी आती है तो गरम होता है पूरा शरीर दर्द करने लगता है और क्या और और कोरोना के मारे हम लोग बचा के रखते हैं कि हम किसी के पास ना जाएँ किसी को बुखार ना रहे सर्दी ना हो और अपने घर में रहें सुरक्षा रहें हैजा ना रहें सर्दी से बचाओ हमको बीमारी से बचाना चाहिए किसी कोई के पास नहीं जाना चाहिए कोरोना किसी को ना हो और क्या किसी को तबियत ना खराब हो इलाज़ हम लोग परेशान हो जाते हैं बच्चों में दर्द दवा में इसीलिए सुरक्षित रहना चाहिए मेरा परिवार और क्या और कुछ नहीं चाहिए मुझे घर परिवार सब कुछ अच्छा रहना चाहिए ई सबसे बिमारी से दूर रहना चाहते हैं और इलाज़ हो जाता है तो इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे बिमार हों इसीलिए ये सबसे दूर होते हैं ई मौसम चेंज होता है तो सबको सर्दी बुखार हो जाता है इसीलिए पूरा फैलता है इसीलिए